मुसाफ़िरी करणु मूंखे वणंदो आहे पर बस या ट्रेन में सहुलियत सुठी हुजे त मुसाफ़िरी करण जी ॾाढी मज़ा ईंदी आहे पहिरीं बस या ट्रेन में ॾाढी दिक़तू ईंदियूं हुयूं पर हाणे मोदी सरकार खां पोइ सहुलियतूं सुठी थी वियूं आहिनि पहिरीं त बस में वेहंदा हुआसीं त सीटू टुटियलु हूंदियूं हुयूं ऐं ॼण पाइप लॻंदा हुजनि ईअं थींदो हुओ पर हाणे मुसाफ़िरीअ में दिक़तू घटि थींदियूं आहिनि इलाही वाहन त पेट्रोल डिजल ते हलंदा हुआ पर हाणे गैस ते बि हलंदा आहिनि इलाही मुसफ़िरी कयूं आहिनि पर मूंखे द्वारका में मज़ो आहियो हुओ उन में बि ट्रेन जी मुसाफ़िरी करण में ॾाढो मज़ो आहियो हुयो ट्रेन में पाण सहुलियत सां वेही सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजा ॿार हुजनि या पाण सां वॾा हुजनि त सुठो रहंदो आहे द्वारका में कृष्ण भॻिवान जो दर्शन बि ॾाढो सुठी रीति सां थियो हुओ ऐं असांखे ट्रेन में बि ॾाढो मज़ो आहियो हुओ ट्रेन में हाणे सहुलियत सुठी थी वियूं आहिनि वेहण जियूं जन त बि सुठो हूंदो आहे जे पाण रिजरवेशन कराए करे ट्रेन में वेंदा आहियूं त बि सहुलियत सुठी मिली वेंदी आहे त मां त उहो ई चवंदसि त मुसाफ़िरी करण में वाहन सुठा हुजणा खपनि त मुसाफ़िरी करण बि ॿी दिक़त न थींदी आहे